ہندوستان میں صحت کا نظام بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب ہماری حکومت نے بڑے بڑے ہاسپیٹل اور اور بڑے بڑے ایمس وغیرہ کا بھی انتظام کر رہی ہے اور پٹنا کے اندر ایمس وغیرہ بہت زیادے ہیں اور ہمارے ہم لوگ گاؤں میں ہونے کے کارن ہم لوگوں کو بہت زیادہ دقت ہوتا ہے جب ہم لوگ بیمار پڑتے ہیں تو ہم لوگوں کو شہر کی طرف جانا پڑتا ہے اور شہر کی طرف اچھے اچھے سب چیز لگے ہوئے ہیں اور وہاں انتظامات بڑھیاں ہے اس لیے ہم لوگ کو سہر جانا پڑتا ہے ہم ہم لوگوں کو حکومت سے بس یہی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی بڑے بڑے ہاسپٹل اور بڑے بڑے ایمس وغیرہ کا انتظام کرے تاکہ ہم لوگ اپنا علاج اچھے سے کرا سکیں اور ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر صاف صفائی رکھیں گے تو ہم لوگ بیمار بھی کم پیں گے لیکن ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بچے وغیرہ سب گندگی میں رہ کر بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بڑ شہر جانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو بہت پریشانی جھیلنی پڑتی ہے حکومت اگر ہمارے لیے ہمارے گاؤں کے اندر ہاسپیٹل ایمس وغیرہ کا انتظام کر دے تو ہم لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور بڑے بڑے شہروں سے علاج کرانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے حکومت سے ہماری یہ امید ہے کہ ہمارے گاؤں ہمارے شہر کے اندر بڑے بڑے ہاسپیٹلوں کا انتظامات کر دیں